दिक्खो जेह्ड़ी अज्ज दी सब तू मेजर टेक्नोलॉजी मेरे आस्तै ते इ'यै फोन ते लैपटॉप क्योंकि जि'न्ना बी जेह्ड़ा कम्म बना दा फोन ते लैपटॉप दे बिना नेईं होई सकदा मेजर ते फोन ऐ कि के अज्जकल नॉर्मल जेह्ड़ा फोन होंदा कम्म सारे ऑनलाइन चला दे ओह्दे बाद अगर दिक्खेआ जा ते फोनै कन्नै इंसान पानी दे बिना जि'यां नेईं रेही सकदा ना इंसान उ'आं इंसान फोन दे बिना नेईं रेही सकदा ओह्दे बाद में तोहें ई इक होर मसाल दि'न्नां जि'यां अगर असें कोई कम्म खो'ल्लना होग ना तां सब तो पैह्लें फोन यूज़ होंदा अगर कुसै गी सिम कड्ढानी होग अज्जकल सब तो पैह्लें ओह् यूज़ होंदा ओह्दे बाद फोन इक ऐसी चीज़ ऐ जि'न्नें असें ई बड़ा जादा डेवलप कीता दिक्खेआ जा ते टेक्नोलॉजी बिच फोन बी आंदा लैपटॉप बी आंदा होर मेन अज्जकल जेह्ड़ा चला दा ओह् चला दा फोन क्योंकि जेह्ड़ा फोन दा कम्पीटिशन ऐ ना फोन मेरे आसेआ बड्डी जेह्ड़ी टेक्नोलॉजी ऐ क्योंकि फोन दा कम्पीटिशन्स बहोत जादा ऐ फोनें दा एड्डा बड्डा कम्पीटिशन कुदै निं ऐ एग्जॉम्पल अगर असें यादां मतलब इक जि'यां इंसान पैह्लें पैह्लें फोटो खिच्चदा हा फोटो खिच्चनें आस्तै इंसान केह् करदा हा कि कैमरे यूज़ करना ओह्दे बाद कैमरे दा यूज़ करना फोटो बनाने नेईं अज्जकल वैसा नेईं ऐ अज्जकल सिंपल इंसान कश फोन होऐ कुद्धर बी लेई जा कुदै बी लेई जा उ'त्थें इंसान यूज़ करी सकदा उसी फोन ई अपने डॉक्यूमेंट अज्जकल पैह्लें पैह्लें डॉक्यूमेंट सांभी सांभियै रखदे होंदे हे अज्जकल डॉक्यूमेंट फोन दे बिच आवा दे समझिये ओह्दे बाद में फोन दे में इक चीज़ होर फोन दे बारै मेजर कीऽ ऐ फोन अज्जकल फोनै कन्नै इंसान बड़ा किश करा दा एग्जॉम्पल ऐ अज्जकल तुस पैसे कड्ढाने ई जाओ फोन दे थ्रू बी पैसे निकला दे पैसे अगर कड्ढाने होन फोन दे थ्रू आराम कन्नै पैसे निकला दे अच्छा अगर अस कोई चीज़ कोई चीज़ असें नोट करनी होग एग्जॉम्पल कोई चीज़ असें गी नेईं चेता आवा दी होग कोई नंबर कोई किश फोन साढ़ा फोन बहोत जादा जरूरी होई गेदा रखना फोन अज्जकल नि'क्के नि'क्के जगतें कश फोन दिक्खो छोटे छोटे जगतें फोन रक्खे दा अज्जकल हर जगह् फोन हर जगह् टेक्नोलॉजी फोन लैपटॉप ओत ओह्दे बाद ओह्दे पर बड़ी आसानी ऐ मतलब एह् जेह्ड़े चीज़ां बनी दियां ना एह् फोन बगैरा बड़ी असानी होई दी अज्जकल अच्छा मनोरंजन ओह् दिक्खे जा ते तां फोन दे थ्रू इंसान बड़ा किश सिक्खदा बी ते फोन दे थ्रू इंसान बड़ा किश खोंदा बी मतलब सिक्खना ते बेटर ऐ फोन दो जरब यूज़ होआ दा जेह्ड़ा इस्तेमाल करोग सिक्खने आस्तै ओह् इंसान सिक्खी सकदा जेह्ड़ा इस्तेमाल करोग बुराई आस्तै ओह् इंंसान बुराई आस्तै यूज़ करी सकदा वट् मेरे आस्तै ते इ'यै कि फोन दिक्खे जा ते असें ई बी अज्जकल फोन दी आदत होई गेदी ऐ फोन आने आह्ले टैम दे बिच फोन उप्पर होना सब तो ओह्दे बाद मी इ'यै आखना चाह्न्नां कि फोन उप्परा आई जंदा टेक्नोलॉजी हर टेक्नोलॉजी अग्गें टेक्नोलॉजी अगर मेजर टेक्नोलॉजी दी गल्ल करो टी वी बी आई जंदा टी वी टी वी की आई जंदा टी वी हर जगह् न्यूज़ बगैरा पैह्लें रेडियो च अज्जकल लाइव चीज़ तुस दिक्खी सकदे टी वी दा कम्म फोन करा दा टी वी अगर दिक्खे जा ते टी वी कशा बड्डा फोन बी आई गेदा मेजर उ'त्थें बी अ'ऊं इसी मनन्ना मेजर एह् तां ऐ फोन हर चीज़ दस्सा दा न्यूज़ फोन टी वी फोन ओह्दे बाद हर मतलब हून में मेरे फोनां 'र ते में जादातर दिक्खना होना नेशनल जियोग्रॉफी बगैरा फोनो 'र लब्भी जंदा पैह्लें पैह्लें टी वी होर दिक्खदे हे अच्छा फोन दे थ्रू अज्जकल बड़े ऑनलाइन सिस्टम चला दे ऑनलाइन सिस्टम जि'यां इक आए दा सिम जेह्ड़े कड्ढियै दिंदे न सिम निका निकालदे न अज्जकल घर घर जाइयै फोन लेइयै फोन दा यूज़ करा दे न ते मेरे स्हाब कन्नै जेह्ड़ी टेक्नोलॉजी इस बेल्लै अग्गें चला दी बड्डी टेक्नोलॉजी जेह्ड़ी चला दी ऐ ओह् सिर्फ इक्कै चला दी ओह् चला दी फोन ते मेरी मान्यता ऐ कि फिलहाल एह् ऐ टेक्नोलॉजी अग्गें होई सकदी होर कोई निं होई सकदी फोन ते कम्पीटिशन बी बड़े न फोन अग्गें बी बड़े बधा दे फोन हाई हाई फोन मतलब हाई क्वालिटी बिच फोन आवा दे असें कोई ब्याह् दी वीडियो पैह्लें पैह्लें लोग कैमरे बगैरा अज्जकल अगर अस ब्याह् जाना होग ते अराम कन्नै इंसान अपना फोन लेइयै इंसान दिक्खी सकदा वीडियो बनाई जो बी इंसान करना ते मेरे स्हाब कन्नै सब तो बड्डी मेजर जेह्ड़ी टेक्नोलॉजी ऐ मेरा एक्सपीरियंस मेरा चेंज एह् ऐ कि अगर में कोई चीज़ सिक्खनी होग ना ते में दूर दराज जाइयै नेईं सिक्खनी अ'ऊं ओह् फोनो 'र सिक्खी सकना इम्पेक्ट जेह्ड़ा मिगी इम्पेक्ट जेह्ड़ा मिगी चेंज पेदा फोना परा कि में जेह्ड़ी अद्धी पढ़ाई फोन पर सिक्खी उड़ी दी हून जेह्ड़ा लॉकडाउन होया हा ते इंसान ई फोनै दी जरूरत बड़ी पेई ही कुसै कश लैपटॉप कुसै कश फोन इंसान दी बड़ी जरूरत पेई ही ते में इ'यै समझना कि इस बेल्लै फोन बड़े जादा अग्गें चला दा ऐ ते बाकी मेजर ते उ'ऐ बाकी होर कोई निं